آج کل نیوز میں بہت ساری بڑی بڑی خبریں دکھائی جاتی ہیں جو انسانوں کو انسانوں کے مائنڈسیٹ کو بدل سکتی ہیں بدل رہی ہیں جیسے کہ پولیٹیکل کے بارے میں دیکھا جائے تو کس کس سنستھا کس کی آنے والی ہے سرکار آنے والی ہے اور کون زیادہ ووٹ میں ہے کس کی زیادہ حکومت چلے گی کون آگے بڑھے گا تو کافی زیادہ ان چیزوں کے بارے میں ہوئی جاتی ہے یا الیکشن کے بارے میں دیکھا جائے تو الیکشن ان میں سے بھی نیوز آ رہی ہے کہ الیکشن کے ووٹ بدلنے جا رہے ہیں کئی جگہ پہ سرکار چینج ہو رہی ہیں اور کئی جگہ پر بنا کچھ کرے سرکار جیت رہی ہے بنا ہی کسی الیکشن کے تو وہ بہت ساری نیوز ابھی ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہیں اور کچھ کہانیاں ہیں کچھ بڑے بڑے حادثے ہیں جو دکھائے جاتے ہیں دہرائے جاتے ہیں جیسے ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں جو انڈیا میں کئی سارے ٹیررسٹ آ جاتے ہیں اس کے بارے میں دکھایا جاتا ہے اور بہت ساری نیوز ہیں اور اب یہ کئی سال پہلے ابھی وہ حادثہ ہوا تھا نربھیا کیس جو ہوا تھا اس کے بارے میں بھی کئی سالوں تک نیوز آتی رہی تھی کہ یہ ہوا وہ ہوا تو انسانوں کو بدلنے کے لیے یا انسانوں کے مائنڈسیٹ کو بدلنے کے لیے کافی حد تک یہ نیوز پھیلائی جا رہی ہیں کہ انسان ایسے نہیں ایسا ہے انسان درندہ ہے یہ ہے وہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے اچھے کے لیے پولیٹیشین دکھاتے ہیں ٹی وی پر